میرے خیال میں موبائل گیمنگ کے عروج نے پوری صنعت کو اتنے خراب متاثر کیا ہے کہ جس کے وجہ سے ہمارے معاشرے کے بچے بگڑ رہے ہیں ہمارے گھروں کے بچے بگڑ رہے ہیں اور گیمنگ کے ذریعے جو یہ گیمس ہیں موبائل میں گیمس ہے اس کے وجہ سے ہمارے پورے گھر کے بچے اور ہمارے پورے معاشرے کے بچے خراب ہو گئے ہیں ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اور ان کی زبانیں خراب ہو گئیں ہیں ان کی ہر ایک چیز خراب ہوتی جا رہی ہے اس موبائل کی وجہ سے اس موبائل نے اتنا گندہ اثر کیا ہے موبائل گیمنگ نے ہمارے بچوں پر ہمارے معاشرے کے بچوں پر جس کی وجہ ہمارے معاشرے کے بچے ہر طرح سے بالکل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور ہمارے موبائل میں جو گیمس آتے ہیں جو چیزیں بچے کھیلتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہے ہیں